भारतीय संस्कृति में पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से इस लिए महेत्वपूर्ण है क्योंकि इसे शुरूवात से ही बहुत महेत्वपूर्ण माना गया है और भारतीय नृत्य इस प्रकार से भी इतना महेत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारतीय नृत्य को बहुत अव्वल दर्जे में सब से ऊपर रखा गया है और भारती नृत्य को पूजा भी जाता है जैसे कि अगर देखा जाए दक्षिण में भरतनाट्यम नृत्य को बहुत पूजा भी जाता है और वहाँ पर उनकी पूजा भी की जाती है और देखा जाए कि एक अच्छा पारंपरिक नृत्य बनने के लिए उसका शारीरिक सौंदर्य होना बहुत ज़रूरी है एक नृत्यक जिसका प्रथम गुण है सुंदरता औ सुंदरता का अर्थ है प्राकृतिक सौंदर्य से तो एक अवश्य बात यह भी है कि शारीरिक सौन्दर्य है तो लोग आकर्षित होंगे इस प्रकार से दूसरा जो प्वाइंट है स्वस्थ शरीर केवल सुंदर शरीर से ही काम पूरा नहीं होता है उसे निरोगी और स्वस्थ भी होना चाहिए नृत्य में नृत्यक की अच्छी कसरत हो जाती है और एक और जो बात है वह बात यह है कि अच्छी शिक्षा सुंदर और स्वस्थ शरीर के बाद उसे अच्छे नृत्यकार से नृत्य की शिक्षा भी मिलनी चाहिए ताकि वह नृत्य के बारे में अच्छे से जान सके उचित अभ्यास प्राकृतिक सौंदर्य अच्छे गुरू और माथे से पूरा नहीं होता है बल्कि उन कुच चीज़ों का ख़ूब अभ्यास होना चाहिए तभी वह एक अच्छा नृत्यक बन सकता है तो इन गुणों के माध्यम से एक पारंपरिक नृत्यक बनने के लिए बहुत आवश्यक है